हॅलो हय हय कितले कील जाय आशिल्लें तुमकां चिकन एक कोंबड्याक पांचशी रुपया ते तुमचे थंय लोकल आसतले आमचें फार्म न्ही सो आमचे मातशें हाय प्रायसीस आसा कितले किल्ल जाय आशिल्ले तुमकां बरें चल तुमच्या खातीर तिनशे रुपयान धरता बरें पंदरा किल्ल पंदरा किल्ल बोनलस आनी विथ बोन्स हाडांचे आनी आं ओके आमी पयतात ट्राय करतात आमी आतां तुमचो बल्कान ऑर्डर आहा न्ही सो आमी ट्राय करतात बरें बरें मेळटलें केन्ना जाय आशिल्लें तुमकां नीव न्यू इयरा दिसा काय आदले दिसा तेज्या तेज्या पयले दिसा अशें रातचें करपाक तुमकां काय दुसरे दिसा करपाक आं बरें बरें मेळटलें मेळटलें तेवूय बीन तुमच्या खातीर तिनशी रुपयाच दवरता फायनल न्हू थर्टी फस्टार तुमकां जाय पंदरा किलो प्लस दोन किलो सेपरेट हेका चिली करपा खातीर टोटल सतरा किलो टोटल अठरा तर मेळटले मेळटले तुमी पेमेंट मागीर येवन करून मागीर करपाक शकता आमी डिलिवरी दितलीं तुमचो एड्रेस आनी हे नंबर मातशें मॅसेज करात या हय थँक्यू थँक्यू